मेरे अज्ज दे फेवरेट एक्टर अगर बचपन तूं शुरू करचै ते सब तूं पैहले फेवरेट ऐक्टर हा अमिताभ बच्चन जो साढ़ी एज़ दे हर इक्क शायद शख्स दा फेवरेट ऐक्टर होना उंदी मूवी चाहे दीवार ही चाहे शोले ही शोले मेरी फेवरेट मूवीज़ ऐ हर करैक्टर हर बंदा उस मूवी दा हर अज्ज दी डेट तगर लोकें गी उंदे सारें दे नांऽ तगर चेता न